औ आङो य'गा एबा ध्यान खालामो मानो होनोब्ला बेफोरखौ खालामोब्ला देहानि मोजांथार फरिबेखफोरखौ मोननो हायो मानोना बेफोरखौ ध्यान खालामोब्ला एबा एक्सारसाइस खालामोब्ला जोङो देहाखौहाय गोख्रों खालामनो हायो मानोना गोबांथार मोनायाव उन्दुनानैहाय बेबायदिनो गोबांथार दुर्बल देहाफोरखौहाय जोङो गोख्रों खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो ब्याम खालामोब्ला एबा य'गा खालामोब्ला जोंनि हां लानाय माबायाबो हां लानायाबो मोजांथारै स्फ'स्थ'लि जायो आरो जोङो ब्याम य'गा खालामोबा जोङो देहाखौहाय थाजिम मोनो आरो जोङो हांफोरखौबो गोलाव गोलाव लानो हायो आरो जोंनि ओ जिउ जिउआबो य'गा खालामबाय थायोबा गोलावथारै जायो होननानै जों मिथियो आरो जोङो नुबोगासिनो दङबो मानो होनबा य'गा खालामनायजोंहाय देहाखौबो जोंनि देहाफोरखौहाय दुरब'लथा देहाफोरखौ जोङो गोख्रोंयै गोख्रोंथारै य'गा खालामबाय थायोबा जोङो देहाखौहाय स्ट्रंलि मोनो जोङो बेबायदिनो य'गाखौहाय सानफ्रोमबो खालामनो नांगौ मानोना जोङो सानफ्रोमबो खालामोबा जोंनि देहाया फिटबो थागोन अब्ला जोङो जोंनि फेस फोरखौहाय ग्ल'यि लाखिनो हागोन जों फेसफोरखौल' नङा जोङो सामफ्रामबोनि नांगौ टाइमावहाय जोङो गावनि देहाफोरखौहाय मेन्टेलि लाखिनो थाखाय य'गा बेफोरबायदिनो ध्यानफोरखौ खालामोब्ला जोङो गोसोआवहाय राफोदलि देहाफोरखौहाय जों स्ट्रं मोननायजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो मोजांथार बेबायदिनो ओ गोग्गो देहाफोरखौ थाजिम जों मोननो हागोन